हम अपनी घर के बाहर बहुत सारे घर के बाहर एक्टिविटी करते हैं जैसे खेलना हो गया तैरना हो गया किरकेट खेलना हम शाम के टाइम में बाहर जाते हैं जिसमें हमको बहुत मज़ा आता है कि एक तो दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं बहुत सारी बातें करते हैं और कहीं किरकेट होता रहता है तो वहाँ पे बैठके उसको देखते रहते हैं कि कैसे खेल रहा है कैसे क्या कर रहा है और उनसे सीखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी उनके साथ खेलने लगते हैं बहुत देर से बैठे बैठे उनको देख रहे होते हैं और उनका उनको देखते देखते मेरे मन में भी उत्सुकता होता है कि हम भी क खेलते हैं उनके साथ सो उनके साथ हम भी कभी कभी चल जाते हैं अपना दो चार दस बच्चे को लेके बच्चों के साथ मतलब वो वो गेंद फेंकते हैं हम क्रिक मतलब बैट्स से मारते हैं अच्छा लगता है वो खेलना उनके साथ बहुत मज़ा आता है इ सब करने में कभी होता है कि हम मेरे मेरे गाँव में एक ऐसा टाइम आता है ना जिस टाइम कि बाढ़ आता है सावन के टाइम में और उस टाइम चारों तरफ़ एकदम पानी पानी रहता है तो हम उसमें जाते हैं खेलने मतलब तैरने के लिए इतना मज़ा आता है इतना मज़ा कूद कूद के नहाते हैं उसमें बहुत मज़ा आता है अपने हाथ पैर इधर उधर हिलाना सीखते भी हैं अपने साथ दोस्तों को सिखाते भी हैं अच्छा लगता है इ सब करने में और किरकेट खेलने में मन तो बहुत लगता है लेकिन आता नहीं है तो बच्चों के साथ तो खेल ही सकते हैं वो इधर मारते हैं हम उधर मारते हैं दौड़ते हैं उनके साथ साथ और के अब हम दो चार दोस्तों के साथ में कबड्डी खेलने जाते हैं शाम के टाइम में कभी कभी निकलते हैं एकदम छ पाँच चार बजे निकलते हैं और उस टाइम से खेलना शुरू करते हैं नौ बजे रात तक खेलते हैं बहुत मज़ा आता है बहुत मज़ा आता है और कभी कभी होता है कि कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं लंबा टूर पे उसमें दस दोस्त रहते हैं एक दूसरे से बातें करते करते वो उनकी कहानी कहते हैं वो उनकी कहानी कहते हैं मतलब कब टाइम बीत जाता है समझ में ही नहीं आता है नदी में जाते हैं उस टाइम अपना एक अती होता है कि ज़्यादा पानी रहता है ना थोड़ा डर लगता है लेकिन कोशिश करते हैं हम कि ज़्यादा पानी तक नहीं जाएँ थोड़ा ही दूर दूर में अच्छे से सीखें उसमें नहीं आता है हमको तो एक डब्बा लेके उसके बाद मम्मी बांध देती है एक डोरी कह लीजिए या फिर दुपट्टा से बांध देती है पीठ में उसके बाद हम तैरना सिखाती है मम्मी हाथ कैसे हिलाओ पैर कैसे हिलाओ अच्छा लगता है ऊ सब बहुत उ यादगार बात चीज़ हो जाती है जब हम बाहर जाते हैं ना तब ई कहानी हम किसी और को बताते हैं तो बहुत मज़ा लेते हैं और कहते भी हैं कि चलो कुछ तो है तुम्हें जो आता है तुमको तो हम भी सोचते हैं कि चलो ठीक है कुछ तो सीखे जैसे हमको सीख बाइक सीखने का बहुत मन है बहुत ज़्यादा आता है हालाँकि लेकिन उतना नहीं आता है हम चाहते हैं कि मेरे भाई जी हैं उनको बोलते हैं हर दिन बोलते हैं कि ज थोड़ा सा हमको सिखा दीजिए हमको अच्छा लगता है बाइक सीखना तो वो एक दिन दो दिन ले गए तो दो दिन थोड़ा नॉर्मल बैठे रहे पीछे हम आगे से चलाते रहे अच्छा लगा और एक दिन हमको बोले के तुम खुद ही जाओ अकेले जाओ तो ऐसा हुआ कि हम बाइक निकाले और थोड़ा ही दूर गए बस हमसे ही नहीं बस गाड़ी मतलब हम थोड़ा सा पलट गया और उसके बाद से इतना डांट पड़ा कि बोले कि तुम नहीं सीख पाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हम फिर से निकाले और फिर से दो दिन तीन दिन चार दिन हुआ दस दिन निकाले उसके बाद अच्छे से हम भी चलाने लगे हैं इसीलिए कोई भी चीज़ करने से सीखता है लोग इसीलिए करते हैं कि सब लोग मेहनत करो और अच्छे से सीखो जैसे किरकेट खेलने में कुछ नहीं लगता है लेकिन मज़ा बहुत आया उसी तरीक़े से